ہاں میں کھانا پکاتے وقت ایل پی جی سلینڈر ہی استعمال کرتی ہوں اور جب یہ میں ریگولیٹر لگاتی ہوں تو اِسے پکاتے وقت آن کرتی ہوں اس کے بعد جب پکا جب پکانا مکمل ہو چکا ہو تو اس کے بعد میں ریگولیٹر بند کر دیتی ہوں جب رہے جب پکانے کے لیے میں چولہے میں جاتی ہوں تو میں تمام کھڑکیاں کھول دیتی ہوں تا کہ تازہ ہوائیں اندر آئیں اور جو پکوان کا جو دُھواں رہتا ہے وہ باہر چلا جائے اور کئی مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ گیس لیکیج ہونے کی وجہ سے گیس قسم وہ باہر آ جاتی ہے تو وہ بو بھی باہر چلے جاتی ہے آج کل تو بڑے گھرانوں میں چولہے میں چِمنی لگاتے ہیں چِمنی سے وہ کرنٹ کے دوارا دھواں باہر چلا جاتا ہے آج کل کھڑکیاں بہت کم لوگ لگاتے ہیں زیادہ تر تو سب لوگ چِمنی استعمال کر رہے ہیں اور ایل پی جی جب ہم جب ہم سلینڈر استعمال کرتے ہیں تو ہمیں جب ہم سلینڈر بک کراتے تو وہ ہمیں وقت پر بھی لا کر دے دیتے ہیں اور پہلے کے زمانے میں تو ایسا تھا کہ لکڑیوں پہ پکاتے تھے اور کرنٹ کے چولہوں پہ پکاتے تھے الحمد للّہ اب تو اتنی سہولتیں مل چکی ہیں تمام عورتوں کو کہ وہ اپنے طریقے سے سکون سے ایل پی جی سلینڈر پر استعمال کر سکیں پکوان میں تو مجھے بہت چیزیں اچّھا لگتا ہے مجھے چولہے میں بہت ساری چیزیں پکانے کے لیے بہت اچّھا دھیان لگتا ہے اور تو اور بہت اچّھے سے جب ہم پکا لیں تو اپنا چولہے کو اچھی طرح سے صاف صفائی کرنے کے بعد میں ہمارے چولہے میں ریگولیٹر کو آف کر کر ہم باہر آ جائیں